जहांगीर आर्ट गैलेरी मुंबई में गेट ऑफ इंडिया जे पासे में आहे इहा जॻह ॾाढी मशहूरु आहे हिते फ़नकार पंहिंजी कला खे दरशाईंदा आहिनि जहांगीर आर्ट गैलरी उणिवीह सौ ॿावंजाह में ठहियो हुयो इहो सभु ॾींहं खुलियलु हूंदो आहे ऐं तव्हां हिते सुबुह जो यारहें खां शाम जो सते ताईं कॾहिं बि हिते वञी सघंदा आहियो इहा जॻह ॾिसणु लाइक़ु आहे ऐं तमामु सुठी आहे हिते काठ ऐं पथर जा संग तराशु ॾिसणु लाइक़ु हूंदा आहिनि हिते ॿियूं बि घणियूं ई शयूं आहिनि जेके ॾिसणु लाइक़ु आहिनि हितां जा फ़नकार ॾाढा मशहूरु हूंदा आहिनि ऐं हुनजा चित्र ॾिसणु लाइक़ु हूंदा आहिनि